हांव रांदतना वाटी पेलो बशी चमचा तोप हेंची वापर करता ती म्हाका खूब फायदेशीर जाता की वाटी ही आमकां कितेंय जर कालयतलो जाल्यार उपयोगाक पडटा आनी तोपान आमकां कितेंय शिजोवपाक जाय जाल्या उपयोगाक पडटा